जय झूलेलाल मां हाणे नऐं घर में शिफ्ट थी आहियां हिते मूंखे जल बोर्ड ॾाढो परे जे जे वास्ते ॾाढी परेशानी थिए थी छो की मां घर में कमु कंदी आहियां ऐं मूंखे घरु अचणु वञण में परेशानी थींदी आहियां मूंखे टाईम नथो मिले की अची करे मां बिल भरे सघां इन करे मुंहिंजो बिल वधीक अची वेंदो आहे छो की मथां पेनल्टी लॻी वेंदी आहे इन करे तव्हां जेतिरी थी सघे मुंहिंजी हीअ कृपा हजूरी सम्झो की न आटोमेटिक जीअं बिल थिए ऐं उते आटोमेटिक मुंहिंजे अकाऊंट में पंहिंजो ई तव्हां वटि भरिजी वञे ऐं मां अचणु वञण जी परेशानी खां मुंहिंजे घर में कोई बि कोन्हे की मां उहो समय कढी करे बिल भरे सघां तव्हांजी ॾाढी कृपा थींदी की बिल भरण जो तव्हां इहो मुंहिंजी गुज़ारिश मंज़ूरु कजो जय झूलेलाल